हम मिसरी मिश्रा बाजि रहल छी हम अहाँके बुक करेने रही हमरा एतय जाइके छलए लेकिन हम कोनो कारणसँ हम नैहर रसयारी जा रहल छी ओहि दुआरे एतयसँ हमरा उठाए कऽ सहरसा महिषी तारा मैया स्थान जयबाक छलए ओतय हमरा लऽ लिअ रसयारीमे आओर की कहैत छै ओतय हमरा ओहि स्थानपर तारा मैया स्थानपर जे कोनो कारणसँ हम रसयारी आबि गेल छी नैहर हमरा ओतयसँ उठा कऽ हमरा ओतय के दिअ आओर एहिमे की केना छै से जे